मूंखे मुंहिंजे बाग़ीचे में फ़ुक फल या सब्जियूं ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि लॻाइण अचूं गुलनि ते त गुल त भॻवान जा थींदा आहिनि सभिनी खां पहिरों ॻाल्हि कयूं कमल जे गुल जी उहो त लक्ष्मीअ जो गुलु आहे हुनजे हू गुलु लॻाइण खां घर में ॾाढी शांति रहंदी आहे हुन खां पोइ अचो त गेंदे जो गुलु उहो ॾाढो सुठो वेंदो आहे हुन खां पोइ पंहिंजो ईंदो चमेलीअ जो फुल हुन लाइ बि हू बि घर लाइ ॾाढो सुठो आहे वातावरणु सुठो कंदा आहिनि हुन खां पोइ अचूं त पाणि भाॼियुनि ते त भाॼियूं मूंखे वणंदियूं आहिनि घर में केरो करेलो लॻायो टमाटा लॻायो भींडियूं लॻायो जेकियूं सभिनी लाइ सुठियूं आहिनि सरीर लाइ बि सुठियूं ऐं खाइण में बि सुठियूं फलनि में सभिनी खां सुठा आहिनि केला अंबु चीकू अंगूर मां त सभु फ़ फल लॻाइण चाहींदमि जेका मां ख़ुदि बि खायां ऐं ॿियनि खे बि खारायां